बसाखी कोला स्हाड़े ध्यार जेह्ड़े शुरू होई जंदे न बसाखी स्हाढ़ा पैहला ध्यार हुंदा साले दा उस दिन स्हाड़ा नमां साल चढ़दा डोगरी दे उस दिन बसाख म्हीने जेह्ड़ा स्हाढ़ा साल चढ़दा ते उस दिन ध्यार शुरू होंदे न बसाखी दे बाद ध्यार शुरू होई जंदे के ना जियां हुन इस हुन एल्लै एह् कतालै म्हीना चला दा एल्लै हुन देयाली ऐ टिक्का ऐ एह् हुन के ना रक्खड़ी रक्खड़ी ओह् बी चला दी अच्छा ध्यार ऐ स्हाढ़ा इक्क जियां हुन पिच्छे होए होई अष्टमी होई गेई ऐ सुट्टु भुट्टू बनाने सुट्टु भुट्टू बनाने मलने मुलने देवतें दे भगवान दे चाढ़ने इयां गै ओह् होई गेआ फ्ही महाराज हुन पिच्छे द्रुबड़ी होई गेई द्रुबड़ी गी स्हाढ़ै रूट्ट बनदे रूट्ट रूट्ट बनदे रूट्ट रूट्ट बनदे द्रुबड़ी गी स्हाढ़ै रूट्ट बनदे न आ ते ओह् बी द्रुबड़ी स्हाढ़ै बच्चे दे नां हुंदी ऐ उस दिन वर्त रखदियां उस दिन मामां ते बच्चें दे नां दे रूट्ट बनाने फ्ही ओह् सारें बच्चें दे नां दे छोड़ने ते इयां फिर ओह्दे बाद एह् होई गेई लोहड़ी आई जंदी ऐ लोहड़ी आई जंदी ऐ लोहड़ी बी स्हाढ़ै बड़ा ध्यार बनांदे इत्थै डोगरें च के ना जियां मुंगफली आह्ननी सारा किश आह्नना ते कुड़ियें गी भेजदे फ्ही घर बच्चें दे हार बनाने कुड़ियें दे बच्चे होन उनेंगी बी हार बनाइयै भेजने ते ओह् करना ते बच्चें गी इयां शैल ध्यार बनांदे इत्थै स्हाड़े इत्थै ध्यारें दा बड़ा गै मजा जेह्के स्हाड़े डोगरी ध्यार ना बड़ा गै मजा ते फ्ही डोगरी ध्यारें दा स्हाड़े इत्थै बड़ा गै मजा ते अग्गै जियां हुन हुन एह् आवा दे हुन एह् जियां ध्यार आवा टिक्का हुन कुड़ियें जाना अपने अपने प्योकै टिक्के लोआने गी ते कुड़ियें घर आना बी ऐ लोआने गी अपने अपने भ्राएं गी भ्राएं गी इसी ध्यारै गी बी स्हाड़ै बड़ा मनदे न ते होर बाकी इयां चलदे रौहंदे ध्यार स्हाड़ै कोई म्हीने पंदरें दिनें कदें कोई ध्यार आवा दा कदें कोई ध्यार आवा दा ध्यार हुंदे के रौहंदे पूरा साल ध्यार चलदे गै रौहंदे न ते इयां सारा पूरा साल ध्यार चलदे रौहंदे